हाँ सरकारी योजना के तहत मुझे जो प्रधानमंत्री आवास मिलना चाहिए वह आज तक मुझे मिला नहीं यहाँ के नेता लोग के द्वारा मेरे मुझ जैसे गरीब को एक भी घर नहीं मिला यहाँ पर राजनात राजनीतिक पार्टी रूलिंग पार्टी जो भी हैं वह गरीबों के हित में काम नहीं कर रही हैं क्योंकि मेरे जैसा गरीब व्यक्ति को एक झोपड़ी का घर है और घर नहीं मिला है दुर्भाग्य बात पूर्न बात है मेरे बीवी बच्चे बरसात के समय में कष्ट से रहते हैं कष्ट से जीते हैं आज प्रधानमंत्री का घोषणा बहुत बड़ा बड़ा है लेकिन सर ज़मीन पर दिखता नहीं है अब दिखता यह है जिनको मिला हो मुझे तो आज तक कुछ किसी भी पार्टी वालों से किसी भी जन प्रतिनिधि से किसी भी सरकारी योजना का लाभ नहीं मिला है और सरकार की घोषणा है कि अंतिम पायदान तक के लोगों को लाभ पहुँचाने का लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि प्रधानमंत्री आवास योजना तो नहीं ही मिला है किसी सरकार के अन्य योजना का भी लाभ आज तक मुझे नहीं मिला है

बताएँ क्या उसमें तो बताने की कोई बात है नहीं क्योंकि कोई लाभ मिलता और वह लाभ हम उठाते तब तो अच्छे ढंग से बता सकते थे जिस लाभ से मैं वंचित हूँ यहाँ के नेतृत्व से चाहे वह राष्ट्रीय स्तर पर हो चाहे राज्य सरकार की योजना हो चाहे केंद्र सरकार की योजना हो मेरे लिए कोई योजना मुझे आज तक प्राप्त नहीं हुआ है और प्रधानमंत्री आवास की बात जहाँ तक है वहाँ तो एक ईटे ईंट भी जोड़ने के लिए नहीं मिला है तो यहाँ मेरी इससे ज़्यादा आप क्या बात करें यही स्थिति है बना हुआ जिनको मालूम है कि आवास प्रधानमंत्री आवास का योजना मिलता है किश्तों में मिलता है मुझे तो एक रुपया मिला नहीं इसलिए क्या मिलता है नहीं मिलता है यह बताना मेरे लिए संभव नहीं है मैं किसी भी सरकारी योजना का लाभ नहीं ले रहा हूँ और आगे सरकार क्या देगी नहीं देगी सरकार ही जाने उस तरह सरकार की तो बहुत सारी योजनाएँ हैं लेकिन गरीब तक सभी योजनाओं का सभी गरीबों तक नहीं पहुँच पाता है यह सरकारी तंत्र का दोष है खामी है ठीक हुआ हाँ तब केत्ता बोलै के रहन